شہر حیدرآباد میں کافی سارے تفریحی مقامات ہیں جن میں کچھ سال بھر اور کچھ مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہیں حیدرآباد میں صنعتی نمائش جو کہ پہلی جنوری سے پندرہ فروری تک ہوتی ہے کافی مقبول ہے ان کے علاوہ سالار جنگ میوزیم چڑیا گھر چار مینار گولکنڈہ قلعہ اور بہت کچھ ہے جو کہ مختلف سماج میں یکجہتی اور محبت ڈالتی ہے کھیلوں میں کشتی کبڈی کرکٹ کافی مقبول ہے جو کہ شہر کے تقریبا ہر گلی میں کھیلی جاتی ہے